पर्यटक पंहिंजे इते अगरि अच घुमण अचनि था त स्थानीय व्यवसायन जो विकास थिए थो उहो हिन प्रकार आहे जीअं त हू पहिरीं अचनि था त ट्रांसपोर्ट लाइ हि हिकु जॻहि खां ॿिए जॻहि ते वञण लाइ जेके साधन यूस था कनि जीअं त बस ट्रेन कार बाइक ऐं ॿियो फॉरविलर इहे जेके बि हू व अचनि था इन में हू ट्रांसपोर्टनि खे फ़ाइदो कराइनि था पोइ अलॻ अलॻ जॻहियुनि ते अगरि घुमण वञनि था त हुते जो जेके सुठियूं सुठियूं शयूं आहिनि उहा सभु वठनि था त नंढे नंढे वापारियुनि जो नंढियूं नंढियूं वॾियूं वॾियूं घणेई शयूं अहिड़ियूं वठी करे पंहिंजे ॻोठ वञनि था त नंढे नंढे वापारियुनि जो बि हिते विकास थिए थो पोइ आहिनि हू जीअं त पोइ हू जीअं त होटलुनि में रहनि था या धर्मशालाऊं वग़ैरनि में रहनि था त उन जे करे हुते बि पंहिंजो धन इस्तेमालु कनि था जीअं उहे बि उन्हनि जो बि व्यवसाय अॻियां वधे थो ऐं घणेई दफ़ा त हू घुमण लाइ गाड इव इन्हनि खे बि गॾु वठी वेंदा आहिनि तीअं उन्हनि जो बि व्यवसाय वधे थो ईअं पर्यटक अगरि पंहिंजे उते अचनि था त पंहिंजे व्यवसाय में घणई मदद थिए थी घणेई घणेई मदद थिए थी ऐं पंहिंजे वापार खे अॻियां वधिजे थो